हेलो अहाँ फूलवला बाजै छिए कहलहुँ हँ फूलके काज छलै हँ आओर हमरा अहाँ देबै कोना कि रेट से कहिऔ ने हमरा तऽ फूलके काज छैहे तऽ ओ हम बतबै छी अहाँके हमरा ओतऽ बिआह छिए डेकोरेशन छै ओकरा पूरा सजेनाइ छै ओहि दुआरेसँ ओहिमे तऽ फूलके बहुत काज हेतै अँए तऽ हमरा अहाँके चाही से गेन्दा चाही आओर किछु गुलाब चाही किछु जङ्गली फूल जे होइ छै से चाही आओर गुलाबके गेन्दाके जङ्गलीके रेट कोना कि छै से बतैऔ ने अहाँ

नहि अहाँ हमरा से दस रुपैए कहने रहै जे लच्छी गेन्दाके लछमीसागरमे अहाँ कहै छिए जे एतेक महगा बहुत कम करिऔ बहुत दाम भऽ गेल गुलाबोके जे छै से बहुत दाम अइ हँ हँ ई फूल नहि खराब हेतै अच्छा ठीक छै अहाँके हमरा गेन्दा लऽ लेनाइ अइ अहाँके अढ़ाइ सओ पीस गेन्दा दऽ देबै लच्छी आओर गुलाबके अहाँ पाँच सओ पीस दऽ देबै आओर जङ्गली अहाँ तीन सओ दऽ देबै हँ मड़बोसब सजेबै अहाँके मड़बा सजेनाइ छै बाहर पूरा मकानके सजेनाइ छै ठीक छै ठीक छै